जोंहा न'खराव बाथौ धोरोम जोंहा न'खराव बिदिनो बोसोराव गोबां फुजा होनाय जायो बिदिनो जोंखौ जोंहा बिदिनो न'खराव फुजा होनो थाखाय देरसिन जोंनि गुरु दङ' जोङो फुजा होनोबा जों गुरुखौ लिंहरनानै जोङो फुजा होनाय जायो जोंहा बाथौ धोरोम बिदिनो बाथौ धोरोमआ गोबाङै फुजा होयो जेरै प्रायश्चितफोरबो होयो बोसोराव बोसोर गोदाननि गोदान बोसोरनि थाखायबो जों फुजा होयो बिदिनो गोबां फुजायाव जोङो गोबां फुजा होयो जोंहा हिन्दु धोरोमनि मानसि जोङो बाथौ धोरोम जोंहा गोबां फुजाफ्राव गोबां रोखोमनि फुजा होनाय जायो आलादा आलादा रोखोमनि बोसोराव बिदिनो जोङो गुरुआ जोंनो फुजा होनो फैयो जोंखौ बोसोन होलाङो जोंखौ फोरोंलाङो मोजां बोसोर होलाङो जेरै जों फुजाहोयोब्ला न'खराव फुजा होनाय दिन खालि जों ना बेदर मोनजाया बिदिहाय फोरोंलाङो आरो देहाया लोमजानाय साजानाय जादोंब्ला जौफोर जेबो निशा लानो बादा होयो लोमजानाय साजानाय समाव माबा जानला मोनला ना बेदर जानायखौ खम खालामहोयो मानोना ना बेदरआ जोंखौ बाराद्राय जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय साबजाथाव नङा बेनिखायनो जोंखौ खमखै जानो होयो जोंनि देहाया जेसेनो बांसिन ना बेदर जागोन बरासिन दुरबल जालांगोन बेनिखायनो बारा जायालासै लासै खम खमैनो जायोब्लानो जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो मोजां बेफोरबायदिनो गोबां जोंखौ बोसोन होयो फुजा होनाय टाइमाव गोबां जोंहा फुजा होयो जेरै बाथौ दुमनानै बोसोर गोदानआव गोदान बाथौनि बेराफोरखौबो सोलायजोबनानै बिदिनो जोङो फुजा होनाय जायो बैसाग मासावबो आरो गोबां फुजा समाव गोबां गोबां रोखोमनि फुजा होयो जोंहा न'आव बिदिजों न'खरा सोलिना थायो